पैह्लें ते मिगी पैह्ली जनवरी चेता रौंह्दी कि उस दिन न्यू ईयर होंदा ते नमां साल मिगी बड़ा शैल मजा आंदा ते पिच्छले साल मिगी नमां साल आंदा ते ओह् डेट मिगी कदें भुल्लदी गै नेईं प्ही औंदी तेरहां तरीक लोह्ड़ी जनवरी म्हीनै ते ओह्बी बड़ा जादा मज़ा आंदा मुंगफलियै दा हार थ्होंदा ते उस दिन बड्डा इन्ना जादा मज़ा आंदा फ्ही तेरहां तरीक आंदी बैसाखी ते बैसाखी गी लगदा मेला ते ओह्दे च बड़ा गै जादै मज़ा आंदा फ्ही बाई अक्तुबर औंदा बाई अक्तुबर गी मेरी स्हेलियै दा जनमदिन होंदा ओह्बी मिगी याद रौंह्दा ते इक्क कत्ती दिसंबर कत्ती दिसंबर गी न्यू ईयर औंदा ओह्बी मिगी चेत्तै रौंह्दा कन्नै अट्ठ अगस्त अट्ठ अगस्त गी मेरा बर्थ डे होंदा ते मिगी बड़ा गै मज़ा आंदा ते अपने बर्थ डे गी सारें गी बड़ी जादा खुशी होंदी